हमको एक बार कब्ज हो गया था औ कब्ज से खाना हजम नहीं हो रहा था औ जैसे बलगम टाइप के हो रहा था तो हमने गया डाक्टर के पास डाक्टर दवा दिया चार दिन की दवा दिया हमको आराम नहीं हुआ उसके बाद हमने आया तो माता जी से बोला कि माताजी हमको आराम नहीं हो रहा चार दिन से दवा खा रहें हैं डाक्टर की वह बोले की माता जी ने बोला बेटा मैं एक दवा बता रही हूँ वही खाओ देखो हो सकता आराम मिल जाए तो माता जी ने कहा कि आदि हर्रै और सोंठ बेटा पीस लो और गर्म पानी में गुनगुना करके पीयो दिन में दो बार तो हमने पहले खुराक लिया तो हमको थोड़ा सा आराम मिला फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन दवा फिर भी पीया तो हमको ज़्यादा आराम मिला तो ऐसे ऐसे मतलब आराम हो गया तो हमको कुछ दिन के बाद फिर गैस होने लगा था गैस की दवा किया डाक्टर के पास वह हमारे पाल जी उदय राज डाक्टर जो हैं वह दवा दिए औ उससे भी कम आराम हुआ मेरे को फिर तकलीफ़ बढ़ी बाद में दवा की असर ख़त्म होने क बाद तो हम माता जी से फेर बोले कि माता जी कि हमको तकलीफ़ है गैस की तो माता जी ने दवा हमको बताया कि बेटा हर्रै हींग और इलायची यह सब इस्तेमाल करो हो सकता है आराम होय बेटा चिकना चीज़ मत खाओ जैसे तेलहा चीज़ मत खाओ तो हमने तेलहा चीज़ बंद कर दिया वही दवा किया हमको आराम हुआ और ऐसी क्रिया चल रही थी तो कुछ दिन के बाद फिर हमको फिर तकलीफ़ हो गया तो वही दवा हमने फेर किया फेर आराम मिल गया हमको अब आराम चल रहा है ठीक है तो ऐसे ऐसे से हमको जो तकलीफ़ होता है यह माता जी हैं तो वह दवा बताती हैं देसी दवा मैं करता हूँ तो उससे आराम मिलता है तो फिर ठीक है और